हय कोण उलयता तुमी आ पू आ पुर्वी सांग आ हा हा हा हा फ्रॅश पाव जाय जाल्यार तुमच्याच घरा समोर गोवेकर बेकरी आसा न्ही हय तुमच्याच तें तुमच्याच घराच्या ओपोझीट आसतलें माश्शें फुडें व डिसटंसाचेर गेले की तुमकां गोवेकर बेकरी गावत्ली धाकटेंशें बारीकशें घर कशें आसतलें तेंचें तुका सांगपाक गेले जाल्या म्हटल्यार पुरण पोळ्यो म्हणटा त्यो खूब सुंदर आसता इवन तुका कटलेट बिटलेट जाय दिसलीं केन्ना सांचीं खावचीं कशीं जाल्या सो तेंगेर तेंच्या कडे अशी माग वचूं शकता पाव म्हणटा ते तेंचे बरे आसता नाल्यार तुका पाव आनीक खंयच्यान जाय जाल्या तूं हांगाय येवं शकता न्ही आमचो कोण तो पाव जाय काय पोळयो जाय तुका कित्या खातीर ते तुका चाये खातीर बीन तशे अशेच काय बेकरी केक खातीर बीन चायेक हय बेकरी जर पळोवपाक गेली न्ही तुमच्याच घराच्या मात्श्या आयल्यान जर येयशीत तुमी नाल्या मात्शें फुडें तेजेर डिसटंसाचेर तुमकां जोझफ बेकरी गावत्ली तेंचे म्हणटा ते सगळे बेक्ट आयटम्स बरे आसता कुकीज बिकीज नाल्यार तुमी काणक्या नवतारा बीन जाणा वाळके बीन तें बिल्ड मोरा कडेन ते बाबाजीन पोवं शकता आनी आनीक कितें तुमी आतां हें म्हणटाली न्हू खावपाक जाल्या तुमचें तें हेज्या कडेन थंयच बाबाजी कडेन थंय सकल नवतारा आनी वाळके आसा न्ही वाळके फूड स्टेशन थंय तुमी वचून खावं शकता म्हणजे थंय चायेक बीन खूब लोकां वता बरें आसता तें नाल्या मारुतीच्या देवळाच्या समोर मारुतीच्या देवळा कडेन थंय बाबाजी आसा तें हय थंय न्ही अशे मशरूम पॅटीस मागीर मशरूम पॅट एक्चुली तें खूब पयलींच्यान आसा आनी म्हुणून तें नांव आसा किऱ्याक म्हापशान पयलींच्यान एकूच हें पण म्हापशान आतां खुबशीं बरी बरी येयला बट तूं जर पोवपाक वयशी जाल्या थंय मशरूम पॅटीस आसा खावपाक आवडटा तशीं मागीर आनीक आसात कितें कितें वचून पळया एक दीस यो आमगेर केन्नाय या आमी या या वॅलकम